आमच्या मैदानांत जायते नॅशनल सर्ती आयोजीत करतात तेन्ना वेगळे वेगळे स्टेटीचे लोक आया खेळपाक भाग घेतात हे सर्तेत खूब तरेचे खेळ आसतात जशे क्रिकेट खोखो कबड्डी फुडबॉल टेबल टॅनीस अशे खेळ जातात तेन्ना वेगळे वेगळे स्टेटीचे लोक येतात जशे तामिलनाडू हिमाचल प्रदेश चेन्नय म्हाराष्ट्रा ह्या भागांतल्यान लोक येतात आनी वाठारांतले खुबशे लोक पळोवपाकूच वतात आनी तें वेगळे वेगळे स्टेटीचे लोकूय पळोवपाक येतात अशे